असांजे ठाणे ज़िले में सभ तरह खां माण्हू रहंदा आहिनि हिंदु रहंदा आहिनि मुस्लिम रहंदा आहिनि सिख थी विया इसाई थी विया असां सभ मिली करे रहंदा आहियूं असां कॾहिं बि भेद भाव न कंदा आहियूं असां मिली करे सभु त्योहार मिलाईंदा आहियूं औरि असां ईअं रहंदा आहियूं की हिक ॿिए खे कॾहिं बि भेद भाव न कंदा आहियूं असां उन्हनि ई ख़ुशी में असां बि ख़ुश थींदा आहियूं उन्हनि जे दुख में असां बि थींदा आहियूं असां मदद घुरण लाइ सोचंदा न आहियूं अगरि हुननि खे असांजी मदद खपे या हुननि खे असांजी मदद खपे उहा उहो बि असांजी मदद कंदा न असां बि हुन ई मदद कंदा आहियूं इए पहिरियों ज़माने में जाम मुश्किल थींदी हुई पर अॼुकल्ह जे ज़माने में सभु गॾ थी विया आहिनि अॼु ईअं न सोचंदा आहिनि अगरि कंहिंखे कंहिंजी मदद खपे उहो इज़ीली कंदो आहे